बरी वैजकी सेवा मेळोवपाक गरीबी एक आडखळ अशें म्हाका जायतें फावट दिसता गरीब मनशां कडेन खाजगी डॉक्टरागेर वचूंक पयशें आसना पयशें नाशिल्ल्यां कारणान खूब लोकांक बरी वैजकी सेवा मेळना आनी मरण येता वखदां विकपी खाजगी दुकानांत वचून वखदां घेवप तांकां पयशें नाशिल्ल्यान शक्य ना गांवगिऱ्या वाठारांनी इस्पितळ आसा पूण बरो डॉक्टर आनी जाय तशीं सेवा ना करोना काळांत गांवांतल्या इस्पितळांत प्राणवायुचो अभाव आशिल्ल्यान खूब लोकांक मरण आयलें म्हाका दिसता गांवांत बरें इस्पितळ आसलें म्हण जायना बरें डॉक्टर बऱ्यो सेवा वखदां उपकरणां आसप गरजेचे गरीब लोक खाजगी इस्पितळांत वचूंक शकनात तांचे कडेन पयशें आसनात म्हण तांचे खातीर बरी वैजकी सेवा गांवांत आसूंक जाय खूब वाठारांनी इस्पितळ आसा डॉक्टर आसा पूण बरी बरी उपकराणां नाशिल्ल्यान रोगाचे निदान जायना गरीब लोकांक त्रास जाता खबरां पत्र वाचल्यार कळटा अशें खूब गांव आसात जंय बरें दोतोर वखदां ना इस्पितळां नात सोरोप चाबिल्ल्यान जाय तेन्ना तपासणी जाली ना जाय तशी वखदां मेळ्ळीं ना मेळ्ळीं ना म्हण भुरगें मेले अपघात जाल्ल्याचेर जाय तसो उपचार जालो ना म्हण ताका मरण आयलें हें जायतें फावट वाचूकं मेळटा गरीब खंयतरी सोंपत चल्ला हें सारकें दिसून येता आज मनशांची भलायकी खूब म्हत्वाची आसा भलायकी बरी आसली तरूच मनीस काम करून पयशें जोडूंक पावतलो गरीबाच्या घरांत जर एकटोच जोडपी आसलो आनी ताका दुयेंस जालें तर घरांतल्या सगळ्यांचेंर अरिश्टूच कोसळटा अश्या वेळार दुयेंसाचे योग्य निदान जावप वखदां मेळप खूब गरजेचें गरीब आनी गिरेस्त हांच्यातलो फरक कमी करपाचो आसल्यार गरीबांची भलायकी सुदारपाक यत्न जावंक जाय गरीब लोकांक दुयेसां विशयी जागृत करप तांकां तपासणी करूंक प्रेरीत करप म्हत्वाचें गिरेस्त लोक खंयूय वचून आपली तपासणी करूंक शकतात तांच्या कडेन पयशें आसतात पूण गरीब मात सरकारी दवाखान्यांतच वता सरकारी दवाखान्यांत खाटी बऱ्यो सुविधा सगळ्या विशयांचेर दोतोर वखदां तपासणी करपी उपकरणां आसप म्हत्वाचें आसा गांवांत तपासणी केम्प घेतना गरीबाक पयली तपासणी करूंक फुडें काडप गरजेचें लोकांनी सरकाराक निवडून दिला लोक सरकाराचेर विश्वास दवरतात तर सरकाराचें काम गरीबातल्या गरीबाची जतनाय घेवप तांच्या तब्येतिची काळजी घेवप सगळ्यो वैजकी सुविधा गरीबाक उपलब्द करून दिवप